हँ हँ हँ एतऽ सरकारी सरकारके तरफसँ सभ सुविधा भेटल छै हॉस्पिटल मुजफ्फरपुरमे सभ बीमारीके खुलल छै हाँ ओहो छै छै हॉस्पिटल एहिमे जे अहाँके तकलीफ अइ से अहाँके ईलाज करा सकैत छियै सभके ईलाज भऽ रहल छै बहुत ओहन मेडिकल छै होस ओतऽ मुजफ्फरपुरमे जाहिमे अहाँके जायके इच्छा हुए हाँ ओहोके व्यवस्था भेल छै ओहो सुविधा अहाँके भेट जायत दऽ दबाइमे जे हॉस्पिटलमे छै दवाइ ओतऽ सुविधा अहाँके भेटबे करत आर जे नहि छै से बगलसँ खरीदऽ पड़त हाँ बढ़िआँ बढ़िआँ डॉक्टर सभ बैसैत छथिन एहिठमा हाँ ओहो लेडिस सभ डॉक्टर लेडिसो छथिन हाँ हाँ ओहो एहिठुमा मुजफ्फरपुर हाँ ओहोके स विधा छै हाँ ओहि सभ कथुके देखरेख बहुत बढ़िआँसँ भऽ रहल छै ओहि सभमे कमी नहि छै ओहोके लेल सुविधा छै भेटल जे एम्बुलेंस छै ओहि परमे नम्बर रहैत छै लिखल अहाँ फोन करबै अहाँकेँ घर पर सुविधा पहुँच जायत हाँ घऽ हॉस्पिटलोमे सुविधा छै हाँ निदान भऽ जयतै सभके नहि ओहिसँ नहि सम्हरल तऽ फेर रेफर हाँ विशेष छै तऽ विशेषके सुविधो भेटल छै ने ओहो ठीके छै

नहि गन्दगीके नहि छै नहि हाँ ठीक छै तऽ